हेलो जी

किता होगा इसका अमाउंट अमाउंट कित्ता होगा ओके मे को ब्लू कलर में लेना है ब्लू कलर में लेना ब्लू कलर में इसका मतलब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा क्या ब्लू कलर का ओके एवरेज कितनी देती है ये कल आ जाता हूँ मैं कितने समय खुल जाता है आपका शोरूम जी तो एडवांस लगेगा कुछ बुक करने के बाद कितने दिन में आ जाएगी सर बुक करने के बाद किते दिन में ओके बाक़ी बात मैं शोरूम में आ कर कर लूँगा आप से नहीं बाक़ी तो कुछ नहीं जानना है ओके धन्यवाद